ہلو آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے یہاں سے کچھ کھانا آڈرس کیے تھے میں نے کھانے میں مکھنی دال روٹی رائیتا مٹن قورمہ آڈر کیا تھا لیکن میرا آڈر بہت لیٹ ہو چکا ہے ابھی تک میرا آڈر میرے پاس نہیں پہنچا اور میں آپ کے ڈیلیوری بوائے کو کال کر رہی ہوں لیکن آپ کا ڈیلیوری بوائے کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے اسی لیے میں نے آپ کے پاس کال کی ہے آپ کسی بھی طرح ڈیلیوری بوائے کو کہیں کہ وہ میرا فون ریسیو کریں ویسے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اب اتنی دیر ہو چکی ہے میں انہیں کیا کھلاؤں گی کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور آپ کا ڈیلیوری بوائے کال بھی نہیں اٹھا رہا میں نے اس کو کتنی بار کال کرا لیکن اس نے ایک بھی بار میرا کال نہیں اٹھایا لاسٹ میں اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے اب آپ جلدی کریں اور میرا آڈر مجھ تک پہنچائیں